سلام علیہ السلام علیکم جی میں محمد سالم بول رہا ہوں ہم پورنیہ سے بول رہے ہیں ہاں آپ کون بول رہے ہیں راشد بھائی بول رہے ہیں اوہو نثار سے او ویسے راشد سے ہی بات کرنا تھا ہم کو نثار اخلاق سے مطلب کچھ کتابوں کی ضرورت تھی ہم سوچے کہ راشد بھائی سے جو نثار اخلاق لائیبریری کے جو ذمہ داران ہیں راشد بھائی اور ویسے ہم سوچے کہ کچھ کتابیں مطالعے کے لیے لینی تھیں جی ہم کو تو تین کتابیں لینی ہے ایک تو انگریزی میں ہے میریگولڈ وہ جو کہتے ہیں این سی آر ٹی اور ہدایات اور بھی دوسری کتاب جو ہیں بہت ساری کتابیں میں تو میں تو بھائی پورنیہ میں پورنیہ سے بول رہا ہوں سوچ رہا تھا کہ اگر جاؤں تو کتاب لیتے آؤں کیا کیسے آپ کی وہ مطلب لائیبریری میں کیسے کب وقت کس وقت کھلتا ہے کیسے ہدایت دی جائے چوبیسوں گھنٹہ کھلا رہتا ہے تو وہاں کیا مطلب جو لائیبریری میں جو اندر جو ہے مطلب کیسے رولس رہتے ہیں کیا کیا وہاں پر کرنا پڑتا ہے جیسے ہم جائیں گے تو مطلب وہاں پہ بیٹھنے کا یا مطالعے کرنے کا جو تمام سہولیات ہوں گی نا جی جی آپ کی لائیبریری چوبیسوں گھنٹہ کھلی رہتی ہے کیا ہاں تو ہم کس وقت آ سکتے ہیں وہاں پہ لائیبریری کتاب کے متعلق لے کے بھی جیسے ہاں بھی آ سکتے ہیں کیا ہاں جیسے مطلب ہم اگر بائک سے جائیں گے تو آپ کے لائیبریری کی جو آس پاس جو ہوتے ہیں گاڑی رکھتے ہیں کہ میری جو ہاں تو کوئی پریشانی تو نہیں نا ہوگی مطلب ہم جائیں گے پریشان ہو کر کے سیدھے آئیں تو وہاں سے واپس ہو جائے ایسا کوئی تکلیف ہو تو گاڑی رکھنے کی کوئی یہ ہو جی جی ہر چیز کی سہولت ہے تو ہم کب آ سکتے ہیں آپ کی لائیبریری جی جی تو ہم مغرب مغرب بعد آ آ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آ کے ہی آپ سے بات کریں گے ٹھیک ہے السلام علیکم